جی ہاں لکھنا میرا ایک پسندیدہ شوق بھی ہے اور کیریئر کا حصہ بھی میں روز مرہ کی مصروفیات کے ساتھ وقت نکال کر ضرور لکھتا ہوں جب دل میں کوئی خیال آئے تو میں اسے فوراً لکھ لیتا ہوں میں عموماً صبح یا رات کے وقت لکھنا پسند کرتا ہوں جب ماحول پر سکون ہوں لکھنے کے لیے خاموشی اور ذہنی سکون ضروری ہوتا ہے میں گھر کے کونے میں اپنی میز پر بیٹھ کر لکھتا ہوں کبھی کبھی باغ میں یا کھلی فضا میں بیٹھ کر لکھ لے لکھتا ہوں میرا لیپ ٹاپ اور ایک نوٹ بک ہمیسہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اگر ذہن میں کوئی کہانی یا کھیال چل رہا ہو تو میں فوراً نوٹ کر لیتا ہوں میرے لیے لکھنا صرف الفاظ جوڑنا نہیں بلکہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے مجھے تنہا بیٹھ کر لکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے تاکہ توجہ بٹی نہ رہے جب کچھ خاص محسوس کر رہا ہوتا ہوں تب بہترین لکھ پاتا ہوں میں اپنے تحریروں پر نظر ثانی بھی سکون سے بیٹھ کر کرتا ہوں